शीत कोडी नुस्तें बांगडाचें मोल लोणचें तांबडी भाजी सुंगटांचें हुमण रोस आमलेट चणा भाजी आलू भाजी बेबीक दाळ सुंगटांची कडी दोदोल नेवरी कोरमोळां मोदक बोटाटा कापां सुंगटांची किसमूर गोडशें मोडसो थाली पापलेट थाली सुंगटां थाली चोरीस पांव शेवयो बन्स भाजी तिसऱ्यो गोड फोव बटाट फोव उसळ चोकऱ्यो आंबाड्या कडी सांसव शागोती पातपोणोस दोश केयी काळींग मुगा गाटी सोलकडी चण्यारोस खतखतें